देखियौ बड़ अथी मोबाइलमे बैसल रहू देखैत रहू कीसभ कपड़ा आबैत छै नहि आबैत छै तऽ देखयमे तऽ मोन लागैत छै अपन कार्टमे राखि लेलक जे हँ ई समान हम लेब फेर बादमे की होइत छै जे नहि पसन्द आयल कियो अगल बगल लेलथि आ पसन्द नहि आयल तऽ वापस कऽ दैत छियनि हँ तऽ हम बहुत लऽ लेने छियै सामानसभ लेकिन हमरा नहि पसन्द अइ ओ देखलियै जे बगलमे ओहन सामान नहि एलै तऽ हम चाहैत छी सभटा हिनका वापस कऽ दी तऽ कार्टमे वापस भऽ जेतै तऽ नीक रहत सएह सोचैत छी